हम लोगों के गाँव के बगल में एक किलोमीटर बीमा करने वाले एक लोग हैं बीमा करते हैं हम जैसे कि मान लीजिए की बीमा हमारा हो गया और बाइ चांस मान लीजिए डेट इक्स्पायर हो जा रहा है आदमी का तो जैसे कि मान लीजिए दो हजार रूपए जमा करना पड़ता है बीमे का और वो ठीक आपको छः साल बाद दस साल बाद में बीस साल बाद पचास साल बाद ओ ठीक आपका तीगुना चौगुना हो जाता है जो बीमा का रूपीज है और मान लीजिए जैसे कि हम लोग अक्सर काहे कि हम लोग बीमा कराते हैं और जैसे कि मान लीजिए आपके घर छोटा कोई बड़ा हो या छोटा हो हर व्यक्ति का बीमा होता है ऐसी बात नहीं की केवल बुज़ुर्गों का ही बीमा हो नहीं आपके घर में अगर दो साल डेढ़ साल तीन साल की अगर बच्ची है तो उसका भी बीमा होता है और उसका भी जैसे कि मान लीजिए महीने महीने हजार रूपए वन थाउजेंड मान लीजिए किसी की जमा करना पड़ता है ओ ठीक जैसे ही लड़की बीस साल इक्कीस साल बाईस साल चौबीस साल की होती है तो ठीक दूना तीगुना आपको मिलता है बीमे का पैसा ऐसे में मान लीजिए की जैसे कि अभी हमारे गाँव में एक लोग बगल में हम कराएँ थे उनका बीमा और उनका बाइ चांस डेट एक्सपायर हो गया और उनको करीब करीब पंद्रह से सोलह लाख रूपए मिला जैसे में मान लीजिए कि हमारे गाँव के बगल में दो किलोमीटर में संस्था है वही पे एक लोग बीमा करते हैं हम लोग बीमा के लिए निश्चिंत रहते हैं हम लोग का बीमा एकदम जब कहें चाहते हैं हम लोग तब बीमा हो जाता है और बीमा के पैसा कहीं नहीं जाता है जब हम लोग जैसे कि जब हम लोग के घर में कोई भी प्रॉब्लम हुआ जिसके नाम पे बीमा है वो नहीं है वो गड़बड़ा गया बाय चांस वो डेट एक्सपायर हो गया तो वो बीमा की पूरी फुल गारेंटी है कि वो पैसा मिलना ही मिलना है मिलेगा थोड़ा लेट होता है जरूर बीमा के पैसा में लेकिन वो आपको इकट्ठे मिलेगा जो कि आपको समझ में आएगा और आपको जमा बहुत कम करना है ऐसे में मान लीजिए कि महीने में आप आठ सौ नौ सौ वन थाउजेंड यहीं जमा करना पड़ता है और ठीक बीमे के पैसा मान के चलिए कि दो साल तीन साल चार साल दस साल बीस साल के बाद ही वो दूना तीगुना चौगुना हो जाता है इसलिए कि वो सरकार की योजना है